साढ़े इत्थें जेह्ड़े करेली दे फुल्ल लगदे ते उं'दे फुल्लें दे जेह्ड़े परतोड़े बनदे ते ओह् जेह्ड़े परतोड़े बनदे ओह् बड़ी जादै टेस्टी होंदे ते एह् बनाना बी बड़ा जादा आसान ऐ एह्दे आस्तै तुसें गी थोह्ड़ा आटा होना चाहिदा ते नमक हल्दी मर्चां ते एह् तेल होना चाहिदा एह् बस इन्ना हारा समान पर सारें कशा पैह्लें तुसें इक्क भांडे बिच्च आटा लैना ते फिर आटै बिच्च थोह्ड़ा नेहा नमक पाना ते हल्दी पानी ते थोह्ड़ा जेहा ओह् करेली दे पत्तर पाने ते एह् थोह्ड़ा जेहा पानी पाइयै मिक्स करना थोह्ड़ा जेहा जेल्लै अच्छी तरहां मिक्स होआ ते बस एह्दे उप्पर थोह्ड़े थोह्ड़े फ्राई करियै थोह्ड़े थोह्ड़े चिरै दे बाद ल्हांदे रौहना ते थोह्ड़े मिंट बाद जेल्लै ओह् तोलै बनी जा त्यार होन देओ ते ओह् जेह्ड़ी बड़ी जादा टेस्टी होंदी ते तुस ईमली दी चटनी कन्नै बी खाई सकने साढ़े जेह्के बड़ी जादै खंदे अगर तुस बी खागै ते तुसें गी बड़ी जादा टेस्ट लग्गनी ते मिगी ते बड़ी जादा पसंद न ओह् उप्पर तोड़ी उप्पर तोड़ी इन्नी टेस्टी लग्गनी तुसेंगी पकौड़े भुल्ली जाना खानै गी में ते ओह् इन्नी जल्दी बी बनी जंदे ते साढ़े इत्थै ग्रांऽ च लोग होंदे ते ओह् ते बनांदे रौंह्दे कुछ ना कुछ ते एह् ते मिगी बड़ी जादा होर बी कुछ ना कुछ बनांदे रौंह्दे जि'यां आलू दी चिप्स होई बस थोह्ड़ा आलुऐ गी नमक बगैरा लाना बेसन लाना ते बस फ्राई करी ओड़ना ते ओह् बड़ी जादा टेस्ट बनदी होर बी बड़े सारे स्नैक्स होंदे जि'यां पकौड़े ब्रेड पकौड़े बनाने होन ते इ'यां बेसन घोल्लना ते बेसन बिच्च इ'या लून बगैरा पाइयै बस तलना ते ओह्बी बड़ी जादा टेस्टी बनदी